मैंने मुझे पड़ाई का बहुत शोक़ था इस लिए अपने बस्ती के बच्चे महिला बेटी बेटियाँ सब पढ़ना चाहिए इसके लिए मैंने दो चार में समूह बनाया था तो समूह के द्वारा हर महीने में दो महीने में सब महिला को बच्चों को सब बिठा कर में मीटिंग ली थी और मीटिंग ली थी वो मीटिंग में अपने पूरी बस्ती वाले लोग जागरुत होना चाहिए और बच्चे बच्चे अभी जागरुत होना चाहिए आगे बढ़ना चाहिए नौकरी करना चाहिए इस लिए मैंने उनकी मीटिंग भी ली है और मीटिंग में मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बात भी सब लोग सुनते थे और मेरे पास जमा भी हो जाते थे तो आगे अभी पढ़ाई लिखाई करने लगे बच्चे वच्चे भी जो अब ये प्रोग्राम है मुझे बहुत अच्छा लगा धन्यवाद